نوجوانوں کی بے روزگاری کے سلسلے میں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور دیگر جو مشغولیات ہیں اُن میں وہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور پڑھائی لکھائی کے کاموں سے وہ دور بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے ملازمت کے بہت سارے ذریعے ہو سکتے ہیں وہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس فیلڈ میں کس میدان میں آپ جانا چاہتے ہیں اُس میدان میں آپ جائیے اور اچھا سا اچھا کرنے کی کوشش کیجیے مزید نوکریاں کے لیے حکومت کو یہ کرنی چاہیے کہ حکومت کو ایک ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنی چاہیے خاص طور پہ ایجوکیشن کے کی فیلڈ میں دیکھنا چاہیے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو ابھی تک خالی ہے جو ایک آدمی اگر ریٹائیر ہو جاتا ہے تو اُس کے جگہ پہ وہ جو اِن کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ کئی سالوں تک خالی ہوتی ہے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اُن سیٹوں کو پُر کرے اور اُن پر نہیں نئی اُمیدوار کو اُن پہ جگہ دیں اگر ایسا حکومت اگر کرے گی تو بہت سے نوجوان جو ابھی بے روزگار ہیں اُن کے روزگار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہو جائے گا